पयलींचे लोक बांयचे उदक राजवान काडटाले आनी तेंची एक्सरसायज बरी जाताली आत आतांचे लोक मशिनान काडटा पण तेंची एक्सरसायज बरी जायना पयलींच्या लोकांक खूब त्रास जाताले पण आतांच्या लोकांक त्रास जायना पण पयलींचे लोक खूब हेल्दी आसताले पण आतांचे लोक खूब हेल्दी ना आनी आतांच्या लोकांक ते पाणया बेगीन जाता मोटरा आनी पयलींच्या लोकांक खूब पाणी लागताले पण खूब त्रास जाताले त्या पाणयन लोक पिवपाकय बरें आसताले आनी आतांच्या पाणयान कॅमिकल घातलेलें आसताले पयलींचे लोक खूब बरें आसले आतां खूब लोक हेल्थाक खूब मार ते कॅमिकल घातलेलें आसताले आनी आत आतां मोटरार ते पाणी काडटा पण ते लायट ते लायटीचें बी सारकें नासता की लायट वयतकत मागीर हें पाणी मेळना आनी पाणी सारकें मेळंक जाय म्हणून ते बरें क्लीनय नासता पाणयक आनी लायटीचे वायरिंगय सारकी जाय कित्याक सारकी नाल्या ती शॉक येवपाची शक्यता आसता आनी आमी पयलीं खूब त्रास काडलेले आनी आतां आतां आमी मातशे खूब त्रास ना पण आमकां खूब त्रास जाता ते कॅमिकलाचे कॅमिकल घातलेलें आसता ते पाणयन आतांच्या पाणयन आनी पयलींच्या पाणयन कॅमिकल लोक घाली नासले ते प्युअर आसतालें आनी पयलीं खूब लोक मेहनत करून तेंचे जीव सुद्दा बरो आसतलो आतांचे लोकांक कॅमिकलान ते खूब त्रासय जाता त्या पाणयन आनी तें आतां पाणी तितकें बरें मेळना पयलीं खूब बरें मेळटालें